आमच्या काणकोणांत तरी कोंबड्यांची आनी बोकड्यांची झगडी बैल गाडयेच्यो रेशी आमच्या काणकोणांत तरी ना पूण म्हाका दिसता ज्या कडेन जातात ताजेर गॉव्हरमेन्टान बंदी हाडूंक जाय कारण तें जनावर जरी जालें तरीय ताकाय बी कितें तरी एक मन आसता जेन्ना ह्यो रेसी लायतात तेन्ना तांकां मरण येवपाक शकता ताका लागून हाजेर गोव्हरमेन्टान विचार करपाक जाय